धार्मीक उत्सव म्हणटा तो गणेश चथुर्ती दिवाळी होली पाडवो संक्रांत असले सगळे तातूंत आमी आतां चवथ म्हणना फुडें जे भाव भाव जावं कुटुंब भायर खंय खंय राव राव रावपाक वयता कामा खातीर ते सगळे चवथी खातीर एकठांय जाता एकठांय जायना फुडें कितको लोक आसा त्या प्रमाणे आमकां तितकें रांदचें पडटा देवाक निवेद काडचो पडटा मोदक करप वराण भात भाजी कसलें लोणचें म्हण पापड गोड पदार्थान खीर येता गोडशें येता मणगणें येता मेन आय़टम म्हणटात तो खतखतें करता आळू करता कॅबेजीची भाजी वालांची भाजी चिटकेची भाजी असलें सगळें करता चण्याचो रोस आनी पुऱ्यो सामको पेटर्न सगळ्या घरांनीच आसताच आसता चवथी कडेन तेतून आतां दिवाळी जाली की फोव करता सुके गोड तिकट दुदांतले असले सगळे फोव करतात आंबाड्याची आंबाड्याचो रोस करतात थोडीं थोडीं आंबाड्याचें सासांव करतात मागीर सगळ्या तरेचे फळार दवरता आमची चकरी मोदक नेवरी मागीर शंकर पाड्यो हें सगळें संक्रांतीचेंय तशेंच संक्रातीक आतां बायलां सगळीं बायलां वचून गांव गांव म्हणचे गांव गांवानी वचून प्रत्येक बायल एकामेकांच्या घरांत येवन हळदीकुकूम करतात ती एक पद्दत मागीर सगळ्यांक आपल्या घरांत आपोवप तांकां वाय्न दिवप तांकां कपलाक लावप तांकां खावपाक दिवप आनी सगळीं अशीं फूल आठ कितके म्हयनो भर येतात थोडे आठ दीस येतात थोडे दोन दीस चार दीस येता ते मजा करप ही आमची म्हणजे संस्कृती कशी हें करपाची मागीर होळ्येक म्हणटा आमी पुरणपोळी करता मागीर आतां कसले आनीक कसले सण आसा पाडवो आसता पाडव्याक आमचें मेन अशें म्हणटा तशें आमी कितें घरांत नवी वस्त पाडव्याक हाडटा आमचें न्यू इयर पाडवो म्हणटा तो हिंदू धर्माचो असले सगळें धार्मीक उत्सव आमच्या गोंयांत जावं भारतांत मनयतात आनी ते आमकां पाळपाक खूब मजा येता सगळे कुटुंब एक जावन मजा करतात तातुनूच मजा आसता